भोपाल जिले में उगाई जाने वाली फसलें जैसे कि गेहूँ चावल चना मक्का ये ज़्यादा उगाई जाती हैं इसी के साथ सोयाबीन भी ज़्यादा उगाया जाता है जैसे कि हम जानते हैं सोयाबीन के द्वारा तेल बनता है और गेहूँ के द्वारा हम लोग गेहूँ की रोटी खाते हैं और चावल भी हम लोग खाते हैं चने की दाल बनती और चने की सब्जी भी बनती है इस प्रकार से हम उसके व्यंजनों का आनंद उठाते हैं चने द्वारा बेसन का भी निर्माण किया जाता है और उसके भी हम अलग अलग पकवान बनाके खाते हैं जैसे कि भजिया और बेसन की सब्जी अलग अलग चीज़ें हम बनाते हैं इसी प्रकार गेहूँ से भी हम रोटी और रोटी का बनाते हैं और सोयाबीन द्वारा हम तेल बनाते हैं और हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था को ये बहुत अच्छे से संभालता हैं क्योंकि गेहूँ की उपज ज़्यादा होती है यह यह हमारा व्यवसाय का साधन है और यह हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत संभाल रा है कृषि क्योंकि भोपाल जिला और भोपाल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी है मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है यह कृषि पर ज़्यादा निर्भर है और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि दिखती है तो इसीलिए यहाँ खेती में ज़्यादातर चना चावल मक्का सोयाबीन और जो ये उगाया जाता है